आङो जेब्ला ओ क्लास ओ फाइफसिम फरायदों गामि गामिआव गामिनि मोनसे स्कुल दङ एल पि स्कुलाव बेयाव आङो क्लास फाइफसिम फरायदों ओमफ्राय क्लास सेभेन क्लास सिक्स टु एइड बेनि साखाथियावनो मोनसे स्कुल दंबावो ओ बेयाव आं फरायदों इनिफ्राय ओ क्लास नाइन टेनखौ आङो जोंनि बे ओनसोलनि मोनसे हाइस्कुल दङ बे हाइस्कुलाव फरायदों सिनाकना हाइस्कुल ओमफ्राय आङो टेन पास जानायनि उनाव भेर भेरगाव कलेजाव फरायदों उनाव आङो आर्टस साबजेक्ट सेलेक्ट खामनानै आङो बेयाव फरायदों टुवेल्भ पास खालामखांनायनि उनाव आङो ग्रेजुवेसन खालामदों ग्रेजुवेसनाव आं इंलिस लिटारेचार लादों ओ बियो जोंनि बे ओनसोलाव मोनसे मोजां कलेज बिनि मुङानो जाबाय खैराबारि कलेज बेयाव फरायखांनायनि उनाव आङो ओ फरायखांनायनि उनाव आङो मोनसे कम्पिउटार ओ कम्पिउटारफोर लादों बे कम्पिउटाराव आङो टु यार्स स्पेन्द खालामदों इनिफ्राय बेखौ फरायखांनायनि उनाव आङो मास्टार दिग्री खालामखादों बे कक्राझार गभमेन्ट कलेजाव दायो आङो सेकेन्द सेमिस्टाराव फरायगासिनो दङ इंलिस लिटारेचाराव आङो ओ इंलिस लिटारेचाराव मेजर लानानै आङो मास्टार दिग्रीखौ खालामबोदों